मेरी जेह्ड़ी सारें कोला ज्यादा यादगार ट्रिप ही साढ़े प्रोफैसर सर न ओआई सी इक पिकनिक टूर बी ऐहा कन्नै इक योगा डे बी असें उत्थै सैलीब्रेट करना हा ओह् करने ई गे हे ते मतलब उत्थै असें बड़ा इन्जाय कीता बड़ा ज्यादा बोलदे न जिसी ओह् कीता उत्थै अस सारें कोला पैह्लैं जिसलै अस पुज्जे पैह्लैं इयां थोह्ड़ा ग्रुप फोटो लेई लैते फ्ही असें योगा कीता प्ही जिसलै योगा शोगा करी लैताते फ्ही थोह्ड़े गाने गूने लाइयै नच्चे नुच्चे प्ही जिसलै आवै दे हे मतलब उत्थै मुड़ियै आवै दे हे बाकी उत्थै रुकियै थोह्ड़ी देर रैस्ट कीती जेल्लै आए बस बिच बी पूरा इन्जाय कीता हा फही जिसलै अस आवै दे हे असें उंदा उत्थै फेमस ऐ कलाड़ी कुल्चा ओह् खाद्धा फ्ही अस जिसलै कुद्द आह्ली जगह पुज्जे हेअसें उत्थै कुद्द आह्ला पतीसा लैता हा मतलब इन्ना मजा आया नामतलब कोई बताना निं चाहिदा लेकिन हां उत्थै इक जगह ही मतलब जगह केह् ही में जा दी ही ते पिच्छुआं इक घोड़ा मिगी घोड़े कोला अग्गै गै बड़ा डर लगदा लेकिन सर आखन लगे किश निं होंदा किश निं होंदाकुसै ने मिगी घोड़े पर बिठाया बी ऐ हा मेरा मतलब इयां सर ने ओह् कीता उत्थै अस सारें कोला पैह्लैं जिसलै अस पुज्जे पैह्लैं इयां थोह्ड़ा ग्रुप फोटो लेई लैते फ्ही असें योगा कीता प्ही जिसलै योगा शोगा करी लैताते फ्ही ते में सर गी बड़ा बड़ा थैंक्यू बोलना चाह्न्नीं कि तुसें मेरा जेहड़ा इन्ना बड्डा डर हा मकाई ओड़ेआ थैंक्यू सर